सो आमी पळयला की भारतांत आतां खूब तरेच्यो नव्यो नोकऱ्यो येयलात उदारण म्हणल्यार यू ट्यूब यूट्यूबाचेर नोकरी आयल्या कॉनटेंट क्रियेटर आयलां मागीर हांसोवपाची आनी खूब किदें नोकरी सद्याक तरी येतात मुखार पयलीच्यो नोकरी म्हणल्यार त्यो सगळ्यो आय ए एस ऑफिसर टिचर्स डॉक्टर्स ये सगळें नोकरी आता मातश्यो फक्त शिकपी भुरग्यां खातीर आनी ह्यो जो कला आसा यूट्यूबाचेर आमकां दाखोवपाक मेळटा आपली कला तूं किदेंय चेनल करपाक मेळटा यूट्यूबाचेर सपोज तुजो डान्स तुका डान्स आवडटा तुवें डान्साचे विडियो करपाचो आनी घालपाचो अपलोड करपाचो यूट्यूबाचेर जर तुवें अपलोड केलो आनी तुजे धर थावजंड कितलें जर एक हजार तुजें तर सबस्क्रायबर जाले आनी जर तुजी चार हजार वरां जर कंप्लिट जाली जाल्यार तुका युट्यूबा कडल्यान पयशें मेळटात ओके सो तो एक आमकां जॉब प्लेटफॉम सद्या खातीर भारतांत तरी तयार जालां खूबशें जाण यूट्यूबर जातात आता आनीक आमच्या भारतान सद्याक एप्लोयमेंटाची खूब कमी आसा अनएप्लोयमेंट खूब वाडला आनीक नोकरी नोकरी मेळपाक मातशीं कठीन जाता खूब खूब जाणांक खूब जाणां शिकली आसा सो सगळ्यांक नोकरी दिवप शक्य ना सो यूट्यूब एक असो प्लेटफॉम आसा जंय आमी आमच्या स्वताचे स्किल्स जें आसा तें लोकांक दाखोवपाक शकता आनीक जर तुवें लोकांक आपली स्किल दाखयता जर तुका इंट्रस्ट आसा त्या गजालीन जर तूं तुजो पेशन आनीक वाडयता आनी इंट्रस्ट वाडयता आनी जर तूं ती गजाल करता जाल्यार तुका पयशें आनी त्या गजाली खातीर जर तुका पयशें मेळटा जाल्यार कोण करचें ना न्ही म्हाका दिसता की हो एक प्लेटफॉम असो सद्याक तरी बरो बरो उभान आयला की आमकां सगळ्यांक जाय पडटा आमकां सगळ्यांक पयशें जाय सगळ्यां खातीर जगपाक तरी पयशें जायच पडटा तुजे सदांचे डेली निड्सा खातीर तरी पयशें जाय सो आनीक आतां भुरगें सद्याक इतलें व्हड आसा की तेंका जॉब मेळप माश्कें मातशें मुश्कील जालां सो हो एक बरो प्लेटफॉम आसा यूट्यूब तशेंच कॉनटेंट क्रियेटर एक आसा कॉनटेंट क्रियेटर म्हणल्यार तूं एक कॉनटेंट तयार करप आनी तो पोस्ट करप अपलोड करप खंयच्याय सायटिचेर जंय तुका रेवन्यू मेळटा आय मिन तुका पयशें मेळटात परत तुका तुवें जें काम केला कॉनटेंट जें तुवें तयार केला ताजें तुका पयशें मेळटात सो हो एक बरो प्लेटफॉम आसा ह्यो आता ह्यो नव्यो नोकऱ्यो ज्यो भारतांत थंय सद्याक तयार जातात सगळ्यांत व्हडलो यूट्यूबर कैरी मिनाटी सामको यूट्यूबर जो सामको पयशेंकार मनीस तसोच आसा एक ध्रूव राठी तोय सामको फामाद यूट्यूबर आसा सो तांचे कडेन जॉब ना बट यूट्यूबा वयल्यान ते इतलें पयशें कमयतात इतलें पयशें कमयतात की तांकां जॉबाची गरजूच ना आता तें आता सरकारा कडेन काय नोकरी मागपाक वच्चे ना आपल्याक नोकरी दी आपल्याक नोकरी दी ना यूट्यूब एक असो प्लेटफॉम आसा जंय आमकां नवी नोकरी आयलात नवी नोकरी आमकां आनी आमकां जाय तशें करपाक मेळटा आमकां जाय त्या टायमार वचपाक मेळटा आमकां जाय तें तयार करपाक मेळटा किद्दे बी आनी एक तशेंच आता आताची पिडी आसा आताचें जें जिणें आसा आपल्या तरणाटें आसा आताचें तेंका नोकरी गर्वमेंटा कडेन आय मिन सरकारा कडेन सोदपां पेक्षा आपूण जावन किदेंय जो तयार करता आनी जर तो विकता वेपार जाव ना जाल्यार अशेंत यूट्यूबार जावं कॉनटेंट क्रियेटर जावं तर ती एक बरी गजाल आनी गर्वमे सरकाराक सुद्दां ती बरी बऱ्याक पडटलें कारण सरकार काच सगळ्यांक नोकरी दिवपाक शकना जर एक मनीस आपलो स्वता स्वता नोलेजर स्वताचे स्किल्स यूज करून जर तो मुखार सरता जाल्यार ही एक बरी गजाल आसा स्वता खातीर बी आनी सरकारां खातीरूय बी सो ती एक बरी गजाल आसा सो आता तरणाटें जें आसा तें आता सारकें पळयता आतां सगळ्यांक नोकरी जर मेळना जाल्यार हें प्लेटफॉमाचे यूज करतात हांव सुद्दां यूज करतां हांवूय एक यूट्यूबर आसा सद्याक माजेय एक तेरा विडियोज हें अपलोड केल्या आनी म्हाका बरें रिस्पोन्सूय मेळ्ळा विडियोतल्यान सो सद्याक तरी हें नोकरी आता येतात भारतांत मुखारय बरें बरें येतलें आनी मुखार सोशल मिडिया एक बरो प्लेटफॉम आसा सो हय